بائیک چلاتے وقت سب سے اہم حفاظتی سامان ان میں سے ہیلمیٹ ہے دستانے ہیں اور جوتا ہے تاکہ جب آپ سفر کریں اور اچھی ڈرائیورنگ تاکہ جب آپ سفر کریں تو آپ کو کسی چیز کی پریشانی نہ ہو اگر کہیں گریں چوٹ ووٹ نہ لگے اس لیے اچھے جوتے ہوں اچھے دستانے ہوں تاکہ گرے تو ہاتھ میں رگڑ وگڑ نہ لگے ہیلمیٹ ہو تاکہ سر میں چوٹ نہ لگے اور کاغذات میں گاڑی کے سارے کاغذات موجود ہوں کوئی کاغذ ان کمپلیٹ نہ ہو سب کاغذ مکمل ہوں اور آپ کے پاس ڈرائیورنگ لائسنس ہو اور سارے کاغذات موجود ہوں تاکہ آپ کو سفر میں دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے